जब मैं इस्कूल से पढ़ कर आता था तो मैं शाम को टूसन पढ़ने जाता था मैं गणित का और अंग्रेज़ी का टूसन पढ़ने शाम को जाता था मैं चार बजे से पाँच बजे तक अंग्रेज़ी का टूसन पढ़ता और पाँच बजे से छः बजे तक अंग्रेज़ी का टूसन पढ़ता अंग्रेज़ी के टूसन की जो मास्टर फीस लेता था वो एक हज़ार फीस लेता था और एक हज़ार फीस गणित वाला लेता था लेकिन मैं घर वालों से दोनों क्लासों में पंद्रह सौ पंद्रह सौ रुपये लेता था और पाँच पाँच सौ रुपये मैं ख़ुद रख लेता था बचपन के दिन बहुत अच्छे दिन थे और टूसन पढ़ने जाते थे हम पूरे हमारे जो दोस्त होते थे हम को रौब में टूसन पढ़ने जाते थे और हम सभी दोस्त पंद्रह हज़ार पंद्रह हज़ार रुपये फीस के लेते और हज़ार हज़ार रुपये फीस थी जिनको हम अपने सरों को देकर पाँच पाँच सौ रुपये बचा लेते थे और हम सभी दोस्त पैसों से पार्टियाँ किया करते थे बचपन के दिनों में हमने टूसन व्यवस्था पढ़ने जाते थे और टूसन एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और टूसन पढ़ने से हमें एस्ट्रा ज्ञान की प्राप्ति होती है वहाँ पढ़ने जाने से हमें एस्ट्रा ज्ञान की प्राप्ति होती है इसलिए हम टूसन पढ़ने जाते थे हमारे जो विषय कमजोर थी जैसे अंग्रेज़ी या गणित हम में इन विषयों पर हमें हमें कम ज्ञान था इसलिए हम इन विषयों का टूसन पढ़ते थे और हमें टूसन पढ़ने से काफी नौलेज हुआ टूसन पढ़ने से और इस्कूलों में एजुकेसन लेने से काफी नौलेज होता है अतः आज के समय में मैं यह कहता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है सभी लोग ज़्यादातर लोग आज के समय में शिक्षित हैं और इसी शिक्षा व्यवस्था से लोग आगे कि हैं पढ़ रहे हैं ऐसे ही शिक्षा व्यवस्था इंडिया के अंदर चली आती रही तो इंडिया में काफी लोग यहाँ कि इंडिया के सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे जो बहुत ही अच्छी बात